हैल्लो हां जी में रेस्टोरेंट च फोन कीता हा अपनी इद्धर दी मशहूर चीज़ें दे नांऽ सनाओ हां तुस अपनी सर्विस घर गै करांदे ते कलाड़ी कुलचे दा केह् रेट ऐ एह्दे च तुस प्याज़ पान्ने होन्ने जां नेईं पान्ने होन्ने अच्छा होर केह् हा हाका नूडल्स होर कलाड़ी कुलचे दा केह् रेट ऐ ठीक ऐ होर हाका नूडल्स दा इस सो बीह् रपेऽ दी पलेट होर केह् सनाया तुसें होर केह् थ्होना थ्होंदा थुआढ़े रेस्टोरेंट बिच्च अच्छा ते ओह् दो कलाड़ी कुलचे पैक कराओ